जों हाबाफ्रव बेदिनो रंजायो मोसायो दामनाय देनायजों मोसायो बेदिनो बेमफाथि दाममो मोसायो बिहामजो पार्टि बिहामजो पार्टि बुरै पार्टि बिमा पार्टिया बिमा पार्टि मोसायो मोसायै मोसायै हौवा गोदान हिनजाव गोदानखौ बरायो स्लगान होयो दिनो बरायै बरायै लाबोयो रंजायो जों हाबाफ्राव रंजानो जोबोद मोजां मोनो हाबा हुखायाव मोसानो मोजां मोनो जों बेदिनो गोदोनिफ्रायनो मोसायो जों उन्दैनिफ्रायनो गोदो उन्दैयावबो बेदिनो गोदो गोरलैयावबो बेदिनो मोसायोमोन जोङो न'फ्राव सोरनिबा हाबा जायोब्ला बेदिनो ओमफ्राय दाबो मोसायो आरो बेदिनो रंजायो दामनाय देनायजों दामै दामै मोसायो गित फोरजों ओमफ्राय हौवा गोदान हिनजाव गोदानखौ बरायै बरायै लाबोयो जायो लोङो बेदि